अह मा इयो ओइ बागाजालियाव ओइ जोंनिखै आरो नारें खमला दङ इनिफ्राय आरो माबा दङो ओह गय दं इनिफ्राय आरो बि माबाफोरा दंजोबो र' बैग्रि इनिफ्राय आफेलफोरल' गैया आरो इनिफ्राय सब बंफाङानो दंजोबो र' जोंनियाव खात जानायालाय दङ माबा सिसु गाम्बारि इनिफ्राय आरो ओइ माबाया खरे इफोर दं र' आरो साल बंफां इफोरो दं सिबि माबायोबा सिबिसेयावनो माबा गाहाम सारिस' गाहाम सिरि गाम्बारिफोरा एह गाम्बारिया मावबा हाजानायबा एक हाजारा लागै जायो सिबि

अह ओइ फुनसेयाव आरो थिनस'यावनो हरो एह उम उम दङो दे मोनगोन दङ जोंहानावनो दं एह लांफै ओइ मिस्थ्रि लेंहरनानै हाना दोनगोन र' नों लांफैयोबा मिस्थ्रिखौ लेंनांसिगोन आयु खमायनो हाया हाजानायफोरखौ आरासो नांगौ

अह है सिल सिलथार साफाथार एख' एम्फौ जानायबो गैया

दे बिदिबालाय उम दे दे